असां नेटफ्लिक्स कमु आणींदा आहियूं पहिरियां त सभिनि जे घर में केबिल लॻलु हूंदी हुई जंहिंते असां पंहिंजा दिलि जा प्रोग्राम ॾिसी मनोरंजनु कंदा हुआसीं ऐं उनजा पैसा बि असांखे महिने सां भरणा पवंदा हुआ पर कंहिं वक़्तु केबिल वारा जॾहिं पैसा न वठणु ईंदा हुआ या कंहिं वक़्तु असां भरे न सघंदा हुआसीं त उहे असांजी केबिल बंदि करे छॾींदा हुआ ऐं हीउ ॼाण त असांजे मनोरंजन में रुकावट अची वेंदी हुई पर हाणे नेटफ्लिक्स अची वई आहे विज्ञान घणी ई तरकी कई आहे उन केतिरा ई ॿिया बि मनोरंजन जा साधन ठाहिया आहिनि प्राइम आहे नेटफ्लिक्स आहे ॿिया बि आहिनि उन मां असां नेटफ्लिक्स कमु आणींदा आहियूं नेटफ्लिक्स ते उहे प्रोग्राम असां ॾिसी सघंदा आहियूं उहो बि बिना रुकावट जे छो त असां नेटफ्लिक्स ते सालाना पैसा गॾु ई भरे छॾींदा आहियूं इन करे नेटफ्लिक्स असांखे वधीक सुठी ऐं सस्ती लॻंदी आहे